اردو زبان جو ہے وہ نہایت ہی دلکش اور میٹھی زبان ہے اردو زبان کی ابتدا کئی سو سال پہلے ہوئی تھی یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ مغلوں سے پہلے کی زبان ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبان جو ہے وہ کافی زیادہ اس نے شہرت حاصل کری تھی کیوںکہ اردو زبان جو ہے وہ دلکش اور آسان زبان ہے لوگ اسے اورآسانی سے سیکھ لیا کرتے تھے اور بولنے میں بھی بہت زیادہ آسان تھی زبان کو زبان پر ہلکی اور آسان معلوم ہوا کرتی تھی یہ زبان تو اس لیے اسے لوگ جو ہے آسانی سے بول سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے لیکن وقت کے جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور وقت بدل رہا ہے تو اب جو ہے اردو زبان جو ہے اس کا فہم جو ہے اتنا نہیں رہا لوگ جو ہے اردو کے اعلیٰ اردو کے سامنے دوسری زبانوں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں جیسے انگلش عربی اور فارسی وغیرہ